हिंदी एक मिठास शब्द है ये हिंदी बोलने में मन लगता है जैसे दूसरे जगह जाते हैं तो हिंदी बोलते वक्त लोग नहीं समझते हैं हिंदी बोलने में कोई भी शर्म नहीं है जैसे आजके लोग बोलते हैं इंग्लिस सीखो इंग्रिस नहीं पढ़ेगा तो कोई भैल्यू नहीं है आजके इंटरभ्यू में देखिए इंग्रीस इंग्रीस इंग्रीस इंग्रीस क्या है इंग्रीस एक लैंग्वेज है हिंदी एक मातृभाषा है हिंदी हिंदी एकमात्र भाषा है इसके बाद ई हिंदी एक क्या कहें उसको बोलने में मिठास है बोलते हैं तो मन लगता है ब बोलते हैं तो ब लोग सुनते हैं सुनने में उनका उनको भी मन लगता है इंग्लिस बोलते हैं इंग्लिस में होता एंग्रेज़ है एंग्रेज़ है हिंदी एक मातृभाषा है हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं है जैसे तमिल में जाइए तेलुगु में जाइए दूसरे जगह जाइए तो हिंदी का कोई भैल्यू नहीं है हिंदी यहाँ बिहार में हिंदी हिंदी एक क्या कहें इसको कह का रहे हैं हिंदी बोलने में बहुत लोग बहुत लड़के लड़कियाँ शर्माते हैं हम हिंदी नहीं बोलेंगे हम इंग्लीस बोलेंगे इंग्लिस बोलने में क्या है हिंदी बोलो हिंदी एक मातृभाषा है हिंदी में कोई भी नहीं है हिंदी विषय में आता है हिंदी विषय में पढ़ने में मन लगता है हिंदी बोलने में भी मन लगता है और बहुत ज़्यादे अब आ गए हैं बच्चे लोग ह इंग्रीस की क्लास जाते हैं हिंदी में बहुत बहुत टीचर के ओ आ भी नहीं आता है आप ज़माने में देखिए सब इंग्रीस ही बोलते हैं हिंदी कोई नहीं बोलता है बोलते हैं हिंदी में क्या रखा हुआ है हिंदी एक क्या कहें मातृभाषा है तो हिंदी हिंदी मेरा धर्म है मेरा कर्म है हिंदी बोलना है लोग बोलते हैं नहीं हिंदी छोड़ो इंग्रीस क्रास करो इंग्रिस पढ़ो हिंदीच नहीं पढ़ो बहुत लड़के लड़कियाँ बोलते हैं नहीं मेरा हिंदी मातृभाषा है हम हिंदी बोलेंगे हिंदी पढ़ेंगे जो जो जैसे पढ़ाई भी लिखाई भी होता है हिंदी में आता है पहले ये कोई भी व्यवस्था नहीं था